نئے بائکر یعنی شروعاتی موٹر سائیکل چلانے والے لوگ کچھ عام غلطیاں کرتے ہیں جو ان کی سیفٹی بائک کی پرفارمنس اور ڈرائیونگ ایکسپریئنس کو نقصان پہنچا سکتی ہے سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہیلمیٹ اور سیفٹی گیئر نہیں پہنتے ہیڈ انجری سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے اس لیے ہیلمٹ ہمیشہ پہننا چاہیے گلوس جیکٹ اور اچھے شوز بھی ضروری ہیں دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسپیڈ کا اندازہ نہیں لگاتے اور جلدی بائک پر کنٹرول کھو دیتے ہیں نئے رائڈر جو ہمیشہ اسپیڈ لمٹ کا خیال رکھنا چاہیے تیسری بڑی غلطی بریکنگ کی ہوتی ہے اگر آپ اچانک سے صرف فرنٹ بریک دبا دیتے ہیں تو اسکٹ کر سکتی ہے دونوں بریکس کا بیلنس سیکھنا بہت ضروری ہے چوتھی غلطی ہوتی ہے کہ لوگ رائڈ سے پہلے بائک چیک نہیں کرتے جیسے ٹائرس کا پریشر بریکس ہیڈ لائٹ انڈیکیٹرس وغیرہ یہ چھوٹی بات لگتی ہے لیکن سڑک پر بہت فرق پڑتا ہے پانچویں غلطی ہوتی ہے کہ نئے رائڈر شارپ ٹرن اور غلط طریقے سے لین کرتے ہیں یہ ٹرن کرتے وقت اسپیڈ کم کر دیتے ہیں اس سے ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے